جی ہاں ہمارے پاس خاندانی ترکیبیں ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہیں ہمارے دادا جان جو تھے ان کے پاس کچھ جڑی بوٹیوں کی ترکیب تھی جیسے کہ انسان کو کوئی بخار آ جائے جو سخت بخار و شدید ہوتا ہے تو ایسے میں ہمارے دادا کے پاس کچھ جڑی بوٹیوں کی ترکیب تھی جو لوگوں کو دیتے تھے سب سے پہلے ہمارے خاندان کے جتنے افراد ہوتے تھے ان کو یا گاؤں میں کسی کے پاس کسی کو بھی اس طرح کا بخار ہوتا تو ان کو اس ترکیب سے آگاہ کرتے اور ان کو بتاتے اور ان کو دیتے تو ہمارے دادا جی نے یہ ترکیبیں ہمارے والد محترم کو سکھائیں اور انہوں نے ہمیں تو یہ ترکیبیں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر رہا ہوں